असांजे थाने डिस्ट्रिक्ट में अलॻि अलॻि स्कूल कॉलेज ऐं यूनीवर्सिटी आहिनि इन मां सभिनी खां वॾी यूनीवर्सिटी बॉम्बे यूनीवर्सिटी आहे कॉलेजनि में माण्हू ॿार अलॻि अलॻि नमूने जा कोर्स खणी करे उनजो फ़ाइदो वठी सघनि था अॼुकल्ह हले पियो त जीअं आई टी सेक्टर आहे आई टी सेक्टर में मां ॿार आई टी में पढ़ी करे सुठे नमूने में आई टी सैक्टर में सुठी नौकरी करे सघंदो आहे इनखां अलावा जीअं बैंकिंग ऐं इनश्योरेंस रहंदा आहिनि ऐं बैंकिंग जे बि अलॻि सां वोकेशनल कोर्सेस करे ॿार सुठे नमूने कंहिं बि बैंक में नौकरी करे सघंदो आहे ऐं इनखां अलावा इननि जी फ़ी बि हर बार वधारे न हूंदी आहे जाम ई हिकुदमि वाजिबु हूंदी आहे जेके ॿार पंहिंजे नमूने में उहो एफोर्ड करे सघनि